जि'यां कि अस गल्ल करचै कि असें मतलब अपने सेह्त दे बारे च गल्ल करचै अगर अस ते बड़ियां सारियां ऐसियां जगहं न जित्थै असें लोकें गी जेह्कियां बड़ियां हारियां मुश्कलां औंदियां न अपने सेह्त आस्तै लेइयै ते बड़ियां निक्कियां निक्कियां डिस्पेंसरियां केइयें जगहें सरकारी खुल्ली दियां न पर लोक जेह्के हैन तां उं'दे आस्तै चलना बी दूर दूर बी रोड़ साईड़ न लोग जेह्के हैन तां प्हाड़े उच्चियें उच्चियें जगहें पर बी तां मतलब बस्से दे न मतलब उं'दे इन्ने कोल कोई आक्खो तां इन्नी फैसिलिटी निं ऐ इत्थै मतलब ओह् इक्कले जां जां राम कन्नै जाई सकगे इस्से आस्तै उ'नें गी मतलब बड़े जैदा ऐसे होंदे उ'नें ई बड़ी मुश्कलें दा जेह्का ऐ तां सामना ते करना गै पौंदा ऐ ते जेह्के भाई कोई जैदा रोड़ साईड होऐ ते उ'नें गी इन्ना निं होंदा पर ते जेह्के दूर दूर न तां उ'नें गी दूरा चलियै औना पौंदा हां उं'दे आस्तै मुश्कल होई गै जंदी ऐ ते इ'यां गै कोई जि'यां कि कोई प्रैगनेंट लेडी दी गल्ल करचै तां रोड़ दियां बी इत्थै मुश्कलां ऐ औदियां उ'नें कोई केईं बारी ऐसा होंदा कि कुतै लेइयै जाना होंदा ते रोड़ गै केईं बारी इन्ने खराब होंदे कि उ'नें राम कन्नै डिस्पेंसरियें कुतै बी जाना होऐ तां जेह्के हैल्थ सैंटर न कोई दूर दूर बी हैन तुआहीं लेइयै जंदे गै बड़ा जैदा टाईम होई जंदा क्योंकि रोड़ दियां कंडीशनां बी इन्नियां अच्छियां निं होंदियां ते इस बजह् कन्नै टाइम लगदा तां बड़ी बारी किश लोग जिं'दी किस्मत बड़ी अच्छी होंदी ते ओह् पुज्जी जंदे केईं लोग तां ओह् रस्ते च केईं बड़े सारे लोक न उं'दी केइयें दी रस्ते च गै मौत होई जंदी ते इ'यां अस बुड्ढें दी गल्ल लेइयै गै चलचै कोई बजुर्ग आदमी होग उसी लेइयै चलचै जेह्के लोग दूर दूर प्हाड़ें पर बस्से दे न ते उ'नें गी मतलब असें गी रोड़ पजांदे टैम जेह्का ऐ लग्गी जंदा ते उत्थै टैम रोड़ च पुजदे पुजदे बी जिसलै कोई जैदा सीरियस होग तां बड़ी बारी उ'नें गी बड़ा जैदा मतलब मुश्कल होई जंदी बड़ी जैदा प्राब्लम होई जंदी ते इ'नें मुश्कलें दा सामना करना गै पौंदा ऐ क्योंकि जेह्ड़े दूर दराज एरिया च लोक जेह्ड़े मतलब प्हाड़ियें पर बस्से दे न बड़ी जैदा मुश्कल दा सामना करना गै पौंदा ऐ कन्नै इन्नी जैदा मतलब ग्रांऽ च इन्नी जैदा अवेयरनैस्स निं होंदी बजार आह्ली साईड जाहगे तां उत्थै दे लोकें गी थोह्ड़ी जागरूकता ते होंदी ओह् पैह्लें अपना चैक्क अप कराने आस्तै चली जंदे ते जिसलै ग्रांऽ दे लोक होंदे तां ओह् ओह् निक्की चीजै गी ओह् इन्नी निं लैंदे ओह् थोह्ड़ा किश होऐ ते ओह् लाईटली लैंदे ओह् आखदे किश निं ऐ बस ठीक होई जाहग ते इस्सै चीजै कन्नै केह् होंदा कि बधदी बधदी चीज मतलब बड्डी बमारी दी चपेट बी आई जंदे तां फ्ही अस उस मौके पर बड़ी जैदा बड़ी प्राब्लम होंदी ते एह् सारियां गै उस्सै बजह कन्नै नेईं ऐ जागरूकता इन्नी ग्रांऽ च एह् लोकें गी मतलब इन्नी मुश्कलां सामना करना पौंदा ते मतलब सरकार दे पासेआ बी पेंशन स्कीम बी चली दी होंदी बड़े हारे लोक जेह्ड़े बजुर्ग न सट्ठ स्हत्तर साल दे सारें कोला फायदा उ'नें गी गै ते एह्बी विडो पेंशन बी होई इक ही बजुर्ग आह्ली पेंशन जेह्ड़ी सट्ठ साल कोला उप्पर मिलदी बड़े हारे हैन जिनें गी पेंशन मिलदियां पर किश लोग ऐसे बी हैन तां उ'नें गी केह् होंदा कि इन्नी नेईं पता चलदा कि केह् करना केह् नेईं थोह्ड़े अनएजूकेटेड बी हैन इन्ने पढ़े लिखे दे लोक निं होंदे ग्रांऽ दे अजकल दे हैन पर पैह्लें ते नेईं पर किश जैदा अज्ज बी किश ऐसे ग्रांऽ न जित्थै लोग जैदा पढ़े लिखे दे निं हैन उं'दे च जेल्लै पढ़े लिखे दे निं हैन जेल्लै उ'नें गी इन्नी जागरूकता बी निं ऐ ते उ'नें गी पता निं ऐ असें केह् करना केह् नेईं करना इस बजह कन्नै केह् होंदा कि में मतलब अपनी ओह् करने आस्तै इन्नी पेंशन दा बी पता निं ऐ किश लोग पेंशन दा लाह् बी निं लेई सकदे पर किश हैन जेह्के पेंशन दा प्रापर लाभ लेआ दे न केइयें गी थ्होआ दी केइयें गी नेईं थ्होआ दी ऐ